ہلو وعلیکم السلام جی جی بھیا میں نے جو بچوں کے ہیں نا چار سوٹ کا کپڑا دیا تھا آپ کو وہ سل گئے وہ سل گئے ہیں کیا تو میں ابھی لے کے آ رہا ہوں پرچی یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھیا شاپ کھول لو میں ابھی آ جاؤں گا تھوڑی دیر بہت دیر میں جی ٹھیک ہے جی یہ ایمرجنسی ہے اسی وجہ سے لینے کے لیے آ رہا ہوں ٹھیک ہے